مچھلی پکڑنا ایک بہت ہی قدیم اور مشہور کام ہے پانی میں رہنے والی مچھلیوں یا پھر دوسرے پانی کے جانوروں کو پکڑنے کا عمل بہت پرانا ہے یہ ایک قدیم پیشہ اور کام ہے جو کھانے کے لیے تجارت کے لیے اور تفریح کے لیے کی جاتی ہے ہمارا علاقہ اس کام کے لیے بہت ہی مشہور ہے میں نے مچھلی پکڑنا اپنے بچپن میں ہی سیکھا تھا چونکہ میرے گھر میں بھی لوگ مچھلیاں شوق سے پکڑتے ہیں میں ان کے ساتھ ہی مچھلی پکڑنے چلا جاتا تھا ہم لوگ مچھلی پکڑنے کے لیے الگ الگ سامان استعمال کرتے ہیں کبھی ہم جال سے مچھلی پکڑتے ہیں اور پھر جال بھی الگ الگ ہوتا ہے بڑی مچھلی کا جال الگ الگ ہوتا ہے اور چھوٹی مچھلی کا جال الگ ہوتا ہے اگر چھوٹی مچھلی کے جال سے بڑی مچھلی پکڑنے جاتے ہیں تو جال ٹوٹ جاتا ہے پھٹ جاتا ہے اسی طرح کانٹا ہوتا ہے اس سے مچھلی پکڑتے ہیں اور کبھی کبھی ہم ہاتھ سے بھی مچھلی پکڑتے ہیں مچھلی پکڑنے کے مختلف طریقے ہیں جو ہم لوگ استعمال کرتے ہیں پہلے زمانے کے مقابلے میں اب بہت ساری چیزیں بدل گئی ہیں اور بہتر بھی ہو گئی ہیں